ई जे घड़ी हम खरिदने रहौँ स्मार्ट वाच एक महिना पनरह दिन पहिने लेकिन बहुत हम लेकिन बहुत हम एहिमे पाँच हजारमे हमरा देल छलै देने छलै लेकिन हम तऽ ठका गेलहुँ बहुत मतलब उल्लू बना देलक बहुत घटिआ चलि रहल अइ आब ई घड़ी वाच